جی اگر میرے گاؤں میں کسی انسان کا اس کے جسم کا کوئی حصہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا علاج اسی وقت کیا جاتا ہے جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا یا پھر کسی کو بہت سخت چوٹ لگی اور اس کا پیر ٹوٹ گیا یا پھر کوئی اور حصہ ٹوٹ گیا تو پھر ہم سب سے پہلے اس کو گاؤں کے ہی کسی ڈاکٹرس کے پاس لے جا کر جاتے ہیں اور اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں پہلے زمانے میں گاؤں میں اسی طرح کے ڈاکٹر ہوتے تھے جو اگر کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا تو وہ پلاسٹر باندھ دیتے تھے لیکن اب اس طرح کے ڈاکٹر گاؤں میں بھی نہیں مل رہے ہیں تو اب ہم لوگ انگریزی ڈاکٹر کو ہی دکھاتے ہیں کیونکہ وہ اب ہر طرح سے بہترین علاج کرتے ہیں ایک طرف دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف اسے ٹوٹ ٹوٹے ہوئے عضو پر پلاسٹر بھی چڑھانا پڑتا ہے لیکن اگر چوٹ بہت سخت لگی ہے اور معاملہ زیادہ نازک ہے تو پھر ہم فوراً گاڑی بک کرتے ہیں اور سیدھے ارریا شہر کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہاں بڑے اسپتال میں جا کر بہترین علاج کرایا جا سکے وہاں پر سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کا اکسرے بھی ہوتے ہیں ہوتا ہے اکسرے کے رپورٹ کے مطابق پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے اب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے علاج میں ذرا سا بھیی کوتاہی نہ کریں اور پھر بہترین علاج کے ذریعہ مریض کو جلد از جلد شفا مل جائے اس لیے ہم فوراً ارریا شہر جا کر وہاں بڑے ڈاکٹر سے علاج کروانا پسند کرتے ہیں